जोंनि गामियाव न' लुनायनि बाथ्राफोर होन्नानै बुङोब्ला न'खौ बबेथिं लुनांगौ बेनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंगोन ओह गोदोनि जों मिथिनो मोननाय बादिब्ला न' जोंनिया ओंखाम संग्रा न'आ जायखौ जों इसिं होन्नानै बुङो बेयो बाथौनि सानजा सा ख'नायाव थानांगौ आरो बाख्रिया माय दोनग्रा बाख्रिया बाथौनि सानजाहा थांनांगौ ओंखाम संग्रा न'नि एसे खोलाहा आरो साहाथिंजाय सिथ्लानि साहाथिं न'मा न'आ थायो आरो खोलाथिंजाय गलि मोसौ दोनग्रा जायखौ जों गलि होनना बुङो आरो सोनाबथिंजाय जाय न' लुयो बेखौ जों सौरा न' होननानै बुङो जायखौ जोङो सौरा न' होननानै मिथिगौ खिन्थु जोङो दानि दिनाव दानि गथ'फोरनाव जों सोङोब्लाथाय बेफोर माबाखौ मिथिया मानो होननानै बुङोब्ला दानिया बेफोरखौ नेम निथिफोरखौ मानिला आजिखालि हा खल्लबसे मोनदों बिल्दिं थिखांदों बिदिनो आरो बे सिङावनो खिनाय हासुनाय गासिनिबो माबाया थाजोबो ओंखाम संनाय बेनिखायनो दानि गथ'फोरा मिथिया खर खुल जज'नानि सोमोन्दै आं मिथिगौब्लाबो आङो गासिखौबो मिथिजोबा होननांगोन माने खर खुल होननानै बुङोब्ला जोंहा बाथौ धोरोम हिसाबै ओह जोङो बाथौ सिबियारि आङो बाथौ सिबियारि हिसाबै आङो बेखौनो बुंगोन जे जोंहा ओंखाम संग्रा न'आव हाबा जाखांनानै थांनाय फिसाजोखौ सोनो मोना आरो साहानि न' जायखौ जों न'मा न' होननानै बुङो बेयावबो जोङो हाबा जाखांनानै थांनाय फिसाजोखौ न'मा न'आव सोनो मोना आरो बाथौआवबो सोनो मोना आरो मालाय ओरैनोथ' सिख्लाफोरखौ सोनो मोनो खिन्थु हाबा जानायफोरखौ बिदि सोनो मोना आरो आं बेखिनिखौ मिथिगौ बे गामियाव मा रोखोमनि नखरखौ नुनो मोनो गोदोनि दिनावथ' गामियाव न' लुनाय होननानै बुङोब्ला थोरिसोमोन थोरिनि न'आव जों थानो मोनदोंमोन गोदो खिन्थु आजिखालिथ' थोरि मोननो थांला आरो माबोरै सोलायदों होननानै बुङोब्ला बे बावैसो बोसोराव दा मोसौखि मोननो थांला मोसौ मानो होनोब्ला जों गामि गामि मोसौखौनो लालिया आजिखालि दुब्लि बारियाव जोङो माय गायनो लागाबा गोदो मोसौजों हालौवोमोन खिन्थु दा जों माजों हालौवो ट्रेकटरजोंसो अनेख सोलायबोदों बेफोरनि थाखाय माने जोंनि न' लुनाय माबाफ्रा सोलायदों दा बावैसो बे बावैसो बोसोरावनो माने जोंनि समावनो जोंफोरबो थानो मोनदोंमोन थोरिनि न'आव जेन'बा साहानि न' माखौ बुङो सानजानि न' माखौ बुङो जों बेफोरनि सोमोन्दै फंनैसो मिथिगौ खिन्थु दानि गथ'फोरनाव सोंनो थाङोब्ला जोङो माने मिथिनो मोना आरो गथ'फोरनिफ्राय जेबो एनसार मोना मानो होननानै बुङोब्ला गथ'फ्रा बेफोर माबाफोरखौ नुबोवासैनो नालाय दा बेबादि आरो बे खिनिखौ बुंनानै आङो फोजोबनाय जाबाय